ویسے تو کبھی ہم نے میراتھون یا کسی دوڑ میں حصہ نہیں لیا ہے لیکن جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارے یہاں جو ٹیچر تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ کس طرح سے آپ کو دوڑنا ہے کس طرح سے لے کے چلنا ہے تو اگر کسی میراتھون میں حصہ لینا ہے تو اس کی تیاری پہلے سے کرنی ضروری ہوتی ہے ایک کم سے کم چھ مہینے پہلے اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے ہلکی ہلکی سی کثرت کرنی چاہیے تاکہ جسم کے سارے جو انگ ہیں وہ ایکٹو رہیں کھانے پینے کا دھیان رکھنا چاہیے صبح جلدی اٹھیں اٹھ کے تیز چلیں تیز چلنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک روٹین بن جاتی ہے پیروں کی تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جوکہ دوڑنے میں دھیان رکھنا چاہیے ہمیں بہت زیادہ نہ دوڑیں کہ ایک دم پریشرس لے لیں تھوڑا تھوڑا کر کے کرنا چاہیے